हमरा गाँवमे बहुत प्रकारके पक्षी सब देखैके मिलै छै बहुत रङ्ग रङ्गके पक्षी सब अलग अलग प्रकार सबके पक्षी सब देखैके मिलै छै जैसे कि ओहिमे अबै छै उल्लू बत्तख शुतुरमुर्ग कोयल तोता शुग्गा मैना ई सब देखैके मिलै छै जोकि जैसेकि सुबह सुबह ने मुर्गा बोल बोलके उठबै छै लोग सबके ओकरा बाद दिनमे भी कौआ सब छतपर अबैत रहै छै दाना उना चुगके खाइत रहै छै जे सब देखैके मिलै छै जैसे कि तोता आबै छै अमरुदके पेड़पर बैठके अमरुद उमरुद खाइ छै आओर ओकरा बाद उड़ि जाइ छै तऽ अमरुद भी उपरसँ गिर जाइ छै तऽ शाममे ने रातिमे उल्लू अबै छै जैसे कि उल्लू उल्लूके देखैके मिलै छै रातिमे जेकरा कहै छै कि रातिमे देखाइ दै छै दिनमे देखाइ नहि दै छै आओर कभी कभी तऽ शुतुरमुर्ग सबके भी खेत सबमे देखैत रहै छी जोकि बहुत अच्छा लगै छै अन्य अन्य प्रकार सबके रहै छै मतलब पक्षी सब आओर फिर कोयल रहै छै तऽ कहै छै कि सबसँ अच्छा सबसँ अच्छा पक्षी कोन लगै छै तऽ सबसँ अच्छा पक्षी कोयल लगै छै जकर आवाज बहुत ही अच्छा लगै छै हमरा सबके सुनैमे ओकरा बाद कोइ गाना उना गबै छै तऽ कहै छै कि एकर आवाज बहुत कोयल जैसा हइ या फेर कोइ बोलै छै तऽ कहै छै एकर आवाज बहुत अच्छा हइ एकदम सुरीली आवाज हइ जोकि हमरा सबके बहुत ही पसन्द अबै छै आओर अहि लेल हमरा कोयलके आवाज ने बहुत अच्छा लागल